ہلو سویگی جی جی میں ابھی پانچ منٹ پہلے بریانی اور کچھ اسنیکس کا آڈر کیا تھا پانچ منٹ پہلے جی مجھے وہ کینسل کرنا ہے وجہ نہیں ایسا کچھ خاص نہیں ابھی مجھے ایک بہت ضروری کال آیا تو مجھے بہت ہی ضروری کال ہے وہ تو مجھے جانا پڑے گا میٹنگ کے لیے تو میں گھر پہ دستیاب نہیں ہوں گا کہ وہ جو پارسل آئے گا لوں گا گھر کو تالا رہے گا اسی لیے میں اس آڈر کو کینسل کرنا چاہتا ہوں جی تو مطلب آپ میں جہاں پہ جانے والا ہوں وہ ایڈریس پہ ڈلیور کریں گے ایسا کہہ رہ ہے ہیں آپ جی نہیں دراصل مجھے وہاں پہ نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے وہ تو پہلی چیز یہ یہ مکان سے وہ کافی دور ہے اور دوسری چیز کیونکہ میں میٹنگ میں جا رہا ہوں وہاں پہ کھانا آئے گا تو میں بیٹھ کے کھا نہیں سکوں گا مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور اگر وہاں پہ جو دیگر ساتھی ہے اگر ان کا بھی کچھ ایسا کچھ کھانے کا ارادہ ہے تو وہ آپس میں مل کے جو بھی طے کریں گے کہ یہ کھانا ہے تو وہ جو میں نے آڈر کی ہوئی مقدار ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کو ہی تبدیل کرنے کے بجائے نیا آڈر بنا کے ہم آڈر آپ کے پاس سے لے لیں گے جی ٹھیک ہے مہربانی آپ کی یہ آڈر کینسل کر دیجیے گا میری ریکویسٹ پہ لیکن اس کے پیسے میں نے آنلائن پے کیے تھے تو یہ مجھے کب ملیں گے ایک ہفتہ یہ بہت زیادہ ہو جائے گا جی جی نہیں کوشش کیجیے اتنا زیادہ وقت تو نہیں لگنا چاہیے جی پروسیجر نہیں دیکھیے پروسیجر ہوتا ہے صحیح ہے لیکن میں نے دیکھیے آپ آپ آپ خود دیکھیے کہ آڈر دے کہ صرف پانچ منٹ ہوا میں آڈر کینسل کیا اور آپ اس کے لیے پورا میرے سے ہا ایک ہفتہ لے رہے نہیں آپ اس تعلق سے دیکھیے آپ کے مینیجر سے بات کر کے دیکھیے آپ کے مینیجر سے ایک ایک مرتبہ بات کر کے دیکھیے ہاں ہاں میں میں لائن پہ ہی ہوں ان سے جی جی میں آپ کا اصل میں لائل کسٹمر ہوں ہر بار آپ ہی سے آڈر دیتا ہوں جی نہیں آپ کہہ رہے ہیں میرے پیسے بھی کٹیں گے نہیں بھائی ایسے نے نہ کریں پیسے کیوں کٹیں گے صرف پانچ منٹ میں میں نے آڈر کینسل کیا آپ پروسیسنگ بھی اس کی غالباً شروع نہیں کیے ہوں گے نہیں آپ پیسے مت کاٹیے یہ بہت ہی نامناسب بات ہے میرے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ میرا ریکارڈ دیکھیے آپ میرے میں جس نمبر سے فون کر رہا ہوں اس سے آپ کو پتا چلے گا میں آپ کا کتنا آڈر کرتا ہوں کھانا جی میں آپ کا ایک بہت اچھا کسٹمر ہوں جی جی دیکھیے میں اتنے طویل عرصے میں یہ میرا پہلا آڈر ہے جو میں آپ سے کینسل کر رہا ہوں وہ بھی صرف پانچ منٹ میں ہی اور آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ اس کے پیسے کاٹ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مینیجر سے بات کیجیے جی آپ اپنے پہلے مینیجر سے بات تو کیجیے ہاں بات کیجیے اور اور یہ دو چیزوں کے لیے اس سے جی یہی یہی کہہ رہا ہوں میں کہ یہ دو چیزوں کے لیے کہ پیسے نہ کاٹیں اور میرے پیسے جلد از جلد مجھے لوٹا دیں اس کے لیے آپ ان سے بات کیجیے اور ان کی رضامندی حاصل کر کے میرے پیسے لوٹا دیجیے مہربانی ہوگی جی میں فون پہ ہی ہوں آپ بات کیجیے جی اچھا مل گیا اپروول بڑی بڑی مہربانی جی دو دن میں دے دیں گے پیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ میں انتظار کروں گا آپ کی بہت اچھی سروس ہے شکریہ شکریہ شکریہ